ایک دفعہ کی بات ہے میں نے آلو گوشت کا بہت ہی بہترین سالن بنایا تھا لیکن اس میں دھوکے سے نمک تھوڑا زیادہ ہوگیا تھا جوکہ بلڈ پریشر کے لیے بھی خراب ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے آٹے کی لوئی اس میں ڈال کر اس کا نمک آٹے میں سا آ گیا تھا جو ایکسٹرا تھا اور پھر اس کا ٹیسٹ کافی صحیح ہو گیا تھا اس طریقے سے میں نے اس سالن کو سنبھال لیا تھا